यस हलो यस ओके आप ने क्या रूम की ओके ओके वी आर टॉकिंग फ्रॉम कीर्ति अपार्टमेंट आपको किस प्रकार का रूम चाहिए या अपार्टमेंट चाहिए ओके और उस में आप क्या क्या फैसिलिटी चाहते हैं मतलब हमारे पास सिंगल एक्स है डुप्लेक्स है और सिंपल टाइप के रूम्स हैं आपको किस टाइप का चाहिए ओके सॉरी टॉकिंग अबाउट वन बी एच के विल बी सफिशिएंट उसका रेंट वेरी करेगा आपका टेन टू फ़िफ्टीन थैज़ेंट के अंदर जिस में आपको सारी फैसिलिटीस मिल जाएगी अटैच बाथरूम और अटैच अलमारियाँ ऑल थिंग्स यू नीड वह आपको प्रोवाइड करी जाएगी बिल्कुल वेल फ़र्नीश्ड रहेगा बिजली का अलग से रहेगा बाक़ी ये नहीं आफ़्टर डिडक्शन ऑफ़ योर रेंट अदर चार्ज के अंदर आएगा आपका बिजली का बिल जितना आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से बिजली का बिल वेरी करेगा ये इंक्लूड है तो आपको वेल फ़र्नीश्ड दे रहे है ना ये आपको ये नहीं कि आपको सारा सामान ला के रखना पड़ेगा आपके पास ऑलरेडी ये सर सामान रहेगा ओके ओके तो कल आप ऑफिस आ जाइए शाहपुरा पर अपन बात कर लेते हैं

हाँ हाँ हाँ डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से अपन बात कर लेंगे है ना और मेरा एड्रेस लिख लीजिए शाहपुरा शाहपुरा दस नंबर विट्ठल मार्केट के पास ठीक है और कहाँ काम करते हो आप ओके ओके तो आप मेरे से पाँच बजे के बाद मिलिएगा है ना कल ओके ओके थैंक यू